हेल्ल' आदै गारिया माथो दाबो सफैदिया आंना थांनांगौआ गोख्रैमोन एबा इमार्जेन्सिमोन स्कुल टाइम आंना जाबायानो आच्चा आदै नोंथ' गोबाव जाबाय आं नेनो हाला गुबुन गंसे गारि फैगौ बेजोंनो थांसै आं नोंथांखौ नांला दे नङाबा आंना स्कुल टाइमा बारग'लाङो अब्ला आङो सारमोनजों रायजागोन बेनिथाखाय आङो थांग्रोनोसै आदै गाज्रि दामोनसै समा नेबाय थायाना आदैना बाराद्राय गोबाव जाबाय बेनि थाखाय आं नेनो हायासै दुखु दामोनसै आदै आं थांग्रोनोसै केन्सेल खालामनाय जाबाय सरि